ہلو جی میم جی میم ہم گلیکسی سنٹر سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے میم بتائیے کیا انفارمیشن چاہیے آپ کو جی میم ٹیگر پوائنٹ مساج ہو جائے گی آپ کی آپ کو کافی آرام ملے گا بلڈ سرکولیشن آپ کا اچھا ہوگا باڈی کا اور نیند بھی کافی آپ کو اچھی آئے گی پانچ سو روپئے پر چارج ہے اس کا اور آپ کو مساج کے لیے نا تین بار آنا پڑے گا جی جی میم ایک سے دو گھنٹے میں مساج کمپلیٹ ہو جائے گی آپ کی میم ہمارے سنٹر کی ٹائمنگ گیارہ سے دو اور چھ سے نو ہے میم ہم سنڈے میں تو کلوز رہتا ہے ہمارا سنٹر بند رہتا ہے سنڈے میں اور اس کے علاوہ آپ آنا چاہیں تو ایک بار کال کر کے کنفرم کر لینا جی تو میم آپ کس ٹائم کب آئیں گی میم آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میم آپ آنے سے پہلے ایک بار کال کر لینا اور ٹائمنگ ہماری وہی رہے گی جو میں نے آپ کو کنفرم کی ہے گیارہ سے دو اور چھ سے نو جی ٹھیک ہے میم تھینک یو